नमस्ते हाँ हाँ जी हम शादी का भी करते हैं और और बच्चे वच्चे का वो भी करते हैं हाँ हाँ अच्छे में करते हैं जैसे करवाओगे वैसे कर देंगे

ठीक है तो कितने बच्चे का दो बच्चे और आप लोग का भी

रेट उसका सौ डेढ़ सौ चलिए दस बीस कम कर दीजिएगा और क्या है बहुत करिएगा हाँ हाँ हम तो भाई अब हम तो बना के दे दे रहे हैं आप अब जाएँगे तो आप देखेंगे कि अच्छे बनाए हैं या खराब बनाए हैं तो उसका आप आप न वो करेंगे हम तो नहीं करेंगे न तो हम हम तो बना कर दे दे रहे हैं केवल

हाँ चलिए ठीक है बना देंगे ले लेंगे बहुत करिएगा एक सौ चालीस दे दीजिएगा

एक सौ चालीस हाँ ठीक है मेरे तो अब हैं हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही काम कर रहे हैं अगर आपको जाकर देखना कि वो अच्छा आप देखिए देखेगी गाँव वाले लोग जो देखेगा तौ न बताएगा कि हाँ अच्छा है या खराब है वो बताया अपना हम जो रेंज ले रहे हैं रेंज भी बता देना कि इतना रेंज ली हैं तो अपना उनको समझ में आएगा तो बनवाएँगे नहीं समझ में आए नहीं बनवाएँगे भई नमस्ते